دوسرا پروڈکٹ واشنگ مشین واشنگ مشین جو پہلے لوگ جو کپڑے مطلب لیڈیسیں دھوتی تھیں ہاتھ سے دھوتی تھیں زیادہ محنت پڑتی تھی آج واشنگ مشین آ گئی ہے واشنگ مشین جو ہے بہت آسان کر دیا ہے اور سیمی واشنگ مشین تو بہت بیسٹ رہتی ہے یہ ایک میں کیا نام ہے آپ نے واش کرو دوسرے میں ڈرین کرو اور خرابیاں مطلب کچھ نہیں ہے لیکن مین چیز یہ ہے اس کو بچوں کے دور سے رکھ دور رکھا جائے اور اس کا کیا نام ہے کرنٹ وغیرہ نہ لگے اس طرح سے بچوں کو دور رکھا جائے کبھی اس میں آئل سیل لیک بھی ہو جاتی ہے تو اس کو ریپئر کرانی پڑتی ہے ہم لوگوں کو